विडियो गेम के बारे मे हमसब हम बहुत किछु जानै छी किछो एहन विडियो गेम छै जे हम खेलने छी मेला सबमे जेनाकि कृष्णाष्टमी मेला हेतै या दुर्गा पूजा मेला होयत रहै ओहिमे विडियो गेम ले की मोबाइल टाइप से एकटा रहै ओ लैत रहै तऽ हमसब घरमे मारि कयने रही जे हमरा सबके ओ चाहबे करी किएकि ओ खेलय मे बहुत मन लागैत रहय ओसब रहय की जे हमसब कतौ बदमासी करय लए जाइत रहियै जे कतौ मारिये पीट करैत रहियै या कतौ खेलय लए जाइत रहियै बाहर तऽ गिर परिके आबैत रहियै ओ विडियो गेम रहै तऽ हमसब घरे मे किछु देर खेलैत रहियै बाहर कम जाइत रहियै ओ विडियो गेममे हमसब वएह से हमरा सबके टाइम पास हो जाइत रहय ओहि समय बुझैत नहि रहियै टाइम पास की होइ छै तैओ खेलय मे मोन लगैत रहय ओ विडियो गेम रहय की जे ओ विडियो गेममे पानि जेकाँ रहय अंदर मे दस बारह टा गोटी जेकाँ रहय आ दूटा खंभा लाठी जेकाँ खड़ा रहय ओकरा सब जते गोटी जे बारहो टाके ओ सबटाके ओ दै के छै ओ करय मे कखनो कखनो जे करियै सेहो निकलि जाइत रहै तैं कनी बेसी मन लागैत रहै जे एकरा पूरा करी आ नहि तऽ तामसो चढ़ैत रहै लेकिन जे धरे कोशिश करैत रहियै जे पूरा परि जाय जहैन पूरा परि जाय तऽ मन खुश भऽ जाइत रहय लागै छलय कतौ हम पहुँच किछु बड़का काज केलहुॅं हँ आ जखन नहि होयत रहय तहन तऽ तामस चढ़ैत रहे धीरे धीरे